जी हाँ सरकार हमारे समुदाय और बीमारियों के बारे में हर घर यो गाँव में लोक स्वस्थ्य केंद्र लोक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से चिकित्सा के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और महीने में दो बार इ कैंप का आयोजन भी किया जाता है